हॅलो रिचा आयज कामांक किद्याक येवना गो पोप्पा बरो नाशिल्लो सदांच मुगो तुजें रिजन्स तुजी नाटकां आतां सदांचींच जाल्या आ पयर तूं सांगतालें आनीक आजी बरी ना कोण आई बरी ना कोण हें बरें ना कोण तें बरें ना आयज पप्पा बरो ना म्हणटा तूं बरें आतां तूं येवं शकता कामांक घरान काम आसा खूब मागी तुजें आतां तुजें सदांत कटकटी मुगो कामांक येवपाक आ घरान कितलीं कामां आसा आतां कशी जातलीं तीं अ बरें भशेन बरें भशेन खंय करता तूं सगलें लोयळेले आसता आयदनां बुरशीं आसता सारकें धुयना आयदणांक साबण आसता मुगो सामको तशें खंय किदें आसा हांव तुका पेमेंट तुवें म्हाका जितलो स्टाटींग सांगलेलो तितलो दिता मुगो आ बट तूं कोपडे सुद्दां तुजे ते आतां वॉशींग मशिनान लायता तें सुद्दां तूं सारके टायमार धुवन दवरिना सारके भायर सुकत घातले जाल्यार सुकलेले हाडून तूं घरान सारके घडी मारून दवरिना ती घडी मारता ती सुद्दां तुजी सारकी आसना मागीर बरें तर तुजी आतां हॅलो बरें तर तुजी हांव सेलरी वाडयतां पूण म्हजी सारकी कामां तशी जावपाक जाय तुका दिसता दर हांव तुका कमी पयशे दिता काम करता ते तर हांव तुजी सेलरी वाडयता पूण म्हाजी सगलीं कामां सारकीं एग्जेट जावपा जाय जशी म्हाका जाय तशी हा बरें आनी फाल्यां सारकें टायमार यो कामांक कळ्ळें आ बरें तर